दा जोङो माने ओंखाम जानायनि माबा नालाय दा ओंखाम जानायाथ' बिदिनो हाबा खेराइ खुंनायावबो ज' ज' जालायनाय लोंलायनाय जायो आं बिराथ बिदिनो हाबा खेराइ खुंबोबायबो नालाय आरो जोंहाथ' फिसाजोया सासे हाबा जाबाय बेयावबो जोङो बिराथ मानसि लिंहरनानै जोङो ज' ज' जालायदों आलासि लिंहरलायनाय ज' ज' जालायनाय लोंलायनाय जायो आरोखि बिराथ माने जोंनाव जेरैबाबो जोंनाव आलासिफोरबो जोबा जानाय लोंनाय आरो आं बिराथ जानाय लोंनायबो जोबा जोंनाव आरो आं मोजांबो मोनो बिदिखौ आं माने जानानै लोंनानै मानसिया जोबा आंहा नै आं बिदिनो माबा मोनसे खरम' फिसा जाबानो ज' ज' फैजानो लुबैयो आरो जानो लुबैयो ज' ज' थालायनो लुबैयो मिनि खुसि बेबायदि आरोखि माने संसारावथ' बयबो खरम' फोरबोखौथ' बयबो खुंबोखायो नालाय जोंथ' दा बिराथ खस्थ' जोङो आलासि दुमसि साननाय जाहोनाय लोंहोनाय बेफोरखौबो जों बिराथ मोजां मोनो आरोखि आमफ्राय जोंबो खुंनो रोंगौ जोंबो बुजायनो रोंगौ माने ज 'ज' जालायनाय लोंलायनाय बेफोरखौ आं बिराद मोजां मोनो आरोखि मथा म'थि आं बिदि ज' ज' जानायफोरखौ मोजां मोनखायो आलासि जाहैनाय जालायनाय लोंलायनाय आरो आं लिंहरो जोंनाव फै उमुख जानो फै सि आलासि जानो बेफोरबायदि होननानै आङो ज' ज' जालायनो लोंलायनो होननानै लिंहरो आरोखि मानसिफोरखौहाय ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो आलासिफोरखौबो लिंहरो माथो जोंनाव जानाय लोंनायफ्रानो जोबखाया मानसि फैनायबो जोबा बे आंखौ माने मोजां मोनो आरो मानसिफ्रा माने बिराथ जानाय लोंनायाव मालाय खुसि दं बा बिराथ मोजां मोनो बेबायदि साननानै माने माबा खालामो आरोखि मोजां मोननानै माने फैयो आंनाव आं आरो मोजां मोननानै जाहोयो लोंहोयो एरैबादि

हाबा खेराइफ्राथ' आं बिराथ खुंनोबो मोनबोबाय जाहोबोनो लोंहोबोनो मोनबोबाय ज' ज' जालायनो मोनबाय बेबायदि आरोखि माने जानाय लोंनाय माबाखौथ' मोजां मोनो आरोखि बेबायदि